म्हाका आवडिल्लें कोंकणी पुस्तक म्हळ्यार काणी आज्याली गोंयचे फामाद आनी जेश्ठ लेखक बाब देविदास कदम हांणी हें पुस्तक बरयलां ही एक बाल नवलिका बाब देविदास कदम मुळ कारवारचे पूण तांची कर्म भुमी गोंय ते कोंकणी खातीर बरोच वावर करतात काणी आज्याली ही काणी एक आज्याली आनी नातवाली आजो आपल्या नातवाक काणयेच्या माध्यामांतल्यान बरें संस्कार दिता ताचो नातूं शाळेंत मस्ती करता ताची शिक्षिका घरांत येवन ताची कंप्लेन करता तेन्ना आजो आपल्यालीच काणी नातवाक सांगता आपणे भुरगेंपणात कसलें कसलें त्रास काडले आपल्या मस्तीपणाक लागून आपल्याक कसली परिस्थितीचेर तोंड दिवचें पडलें आनी आयज आपल्याली कसली परिस्थिती आसा हाची जाणीव करून दिता आजो खूब प्रसंगातल्यान ताका सांवरता मस्तीपणां करप ना किंवां मस्तीपणा केल्यार मनशाचेर कसली पाळी येता हाची उदारणां दिवन तो सोड सांगता तेच भशेंन हे कादंबरेंत जायतीं बरी पात्रां आसात जी कादंबरीक बरोच रंग हाडटात तशेंच जी भाशा आसा ती कारवारी शैली आसा आनी वाचपाक बरीच मजा येता त्याच प्रमाण खुबशें पारंपारीक खेळां बद्दल म्हायती आमकां हे पुस्तक दिता वाचपाक बरीच उमेद येता म्हाका दिसता जर भुरग्यांनी ही काणी आज्याली नवलिका वाचली जाल्यार भुरग्यां मदें बरें संस्कार येतले भुरग्यांक मस्तीपणां कशी कमी करची आनी एक बरें नागरीक कशें जावंचे हाचेर ज्ञान मेळटलें